ॾिसण वञू त वॾियुनि सिटियुनि में त डांस जो त ॾाढो महत्वु आहे पर असांजे जूनागढ़ अहिड़े नंढे गांव में बि असांजे जूनागढ़ जहिड़े नंढे सिटी में बि गांव ॾाढो महत्वु आहे डांस ऐं डांस जे मथां जहिड़ो तहिड़ो न वरी सांस्कृतिक जो बि ॾाढो महत्वु आहे अॼु ॾिसूं था स्कूलनि में वञू था त नंढा नंढा ॿार छा त पफ़ोमंस नंढा नंढा ॿार छा त नचिजी टपिजी प्रकृती पंहिंजी सांस्कृती खे अॻियां था वधाइनि स्कूलनि में बि ॾाढो मज़ो था कन इन्हनि खे ॾिसी इन्हनि जा माउ पीअ बि ॾाढा ख़ुशि पिए था थियनि इअं डांस जो बि असांजे नंढे गांव में बि ॾाढो महत्वु आहे